ऐसा कुछ निं ऐ ते अज्जकल लोक आखदे भाई जनानियां गै कम्म करना जनानियें गै सब कुछ करना जनानियें गै रुट्टी बनाना सारा किश ऐ अज्जकल बंदे बी करदे सारा किश करदे पर पैह्ले जमान्ना एह् हा के बंदे नेहे कम्म करदे जनानियां कम्म करना रुट्टी जनानियां बनानी भांडे जनानियां मांजने घरा दा कम्म सारा जनानियां करना बंदे किश निं करना अस निक्के होंदे हे पैह्ले भैन भ्राऽ हे बड़े चार पंज भ्राऽ हे भैनां हियां साढ़े जमान्ने ते असें सवेरे उट्ठियै घरै आह्लें असेंगी ठोआलना उट्ठो बाड्ढी करो बाड़ी दा कम्म करो एह्का कम्म करो सारा करो ते असें इयै कम्म करदे हे ते अज्जकल जमान्नै इक मेरे बड्डे भैन भ्राऽ हे अस चार पंज भैनां पंज भैनां हियां द'ऊं भ्राऽ हे बड्डा भ्राऽ हा ओह् कम्म करदा हा बड्डे बड्डा कम्म उ'नें करना निक्की भैन ही उ'नें निक्के ने रुट्टी बनानी ते अस बी निक्की निक्कियां असें बी आदे कम्म करो बाड़ियै दा कम्म करो बूह्टे लाओ पानी देओ इ'नेंगी घाह् बड्ढने बी जाना गौ गवां बी रक्खी होंदियां उ'नेंगी बी पानी प्लैना बाड़ी बूह्टे बी लाने ओह् सेब हे सेब बी तोआरने भैनां भ्राऽ अस कट्ठे होइयै कम्म बी करना एह्का कम्म करो एह्का कम्म करो पूरी ध्याड़ी असें इ'यां कम्म गै लाने स्कूलै जाने गी आखना पढ़ने गी नेईं आखना आखना घरै दा कम्म गै करना अज्जकल ते अज्जकल ओह् जमान्ना नेईं रेह्दा ऐ अज्जकल सारे कम्म करदे न ते जेल्लै इत्थें आए इत्थें बी सारा कम्म घरै दी फैमिली बड़ी ही ज्यादा ही फैमिली ते आखदी इ'यां कर घरै जेल्लै आए इत्थें इत्थै बी अट्ठ दस बंदे हे घरै दे सारा कम्म जनानियां करना उट्ठियै बडलै उट्ठना सारें दे रुट्टी बनानी न्हारियां बनानियां दपैह्री दपैह्री बनानी अग्गां बालनियां रुट्टी गैसां नेहियां होंदियां ते सारा गै एह्दे पर गै कम्म करना भांडे बी मांजने कपड़े बी धोने खूहें दे पानी कड्ढने ते सारा इ'यां कम्म करना थोह्ड़ा थोह्ड़ा जिन्ना होऐ उन्ना करदे जाना बल्लें बल्लें बल्लें उत्थै प्यौकै भैन भैन भ्राएं च साढ़े स्या स्यालें दिन औने असेंगी बड़ा मुश्कल पौना ओह् करना बर्फ पेई जंदी बड़ी फ्ही ओह् सुट्टनी असें आखने इन्ने फ्ही होंदे हे निक्के निक्के लेई दे न असें घरै आह्लें आखना फ्ही लाओ बर्फ सुट्टो बेलचे देने बेलचे ने बर्फ सुट्टनी निक्का निक्का कम्म सारे करदे रौह्ना ते बाद च सारा कम्म करी कुरियै घाह् बी बड्ढने लाना लक्कड़ी धारा बी जाना लकड़ियां बी ढोनियां जिन्ना कम्म होंदा चलैतर होंदा इक अस चलैत्तर बी ढोंदे हे ओह् बी लोड़दा हा सारा किश कम्म करी करी आस्ता आस्ता सारा कम्म करना रुट्टियां बी बनानियां अग्गां बी बालनियां सारा कम्म करना ते फ्ही इत्थै सौह्रे घर आए इत्थें बी सारा कम्म कर घर आह्लें जाना नौकरी जाना बडलै उट्ठना सवेल्ला उट्ठना उ'नेंगी बी टिफन बनाए देने बच्चें गी बी टिफन बनाए देने बच्चें बी स्कूल भेजना स्कूल छोड़ने गी बी जाना रुट्टी बनाइयै छोड़ना बच्चे केह् करदे हे इत्थुआं निकलना घरा ते अद्धे रस्ते जाइयै छप्पी जाना फ्ही उ'नें जाइयै असें स्कूल छोड़ने जाना रुट्टी छोड़ने पैह्लें फ्ही उ'नें स्कूल छोड़ने जाना स्कूल छोड़ियै आनियै फ्ही रुट्टियां बनानियां ते फ्ही घरै आह्ले आखन सारा कम्म तुस कि'यां निं करदे इ'यां करो सारा करदे र'वो ते कपड़े बी धोने खूहें पानी ते खूह् पानी बी नेहे निकलदे फ्ही ओह् खुहें दे पानी बी कड्ढने इत्थें फ्ही सब्जियां नेहियां होंदियां असें चाऽ औने इत्थें सब्जियां बना लाने फ्ही में सब्जियां लानियां पानी इत्थै होंदे नलके नेहे होंदे ऐ हे फ्ही असें बाह्रा पानी आह्नियै आह्नियै आह्नियै बाह्र खूहें दा पानी कड्ढी कड्ढी कड्ढियै फ्ही असें सब्जियां लानियां सब्जियां लाइयै सब्जियां लानियां बड़े शैल ओह् कड़म लाना गोभी लानी मटर लाने सारै धनिया लाना मूलियां लानियां फ्ही सारें लोकें गी बी बंडनियां देनियां सारे लोक बड़े सिफत कन्नै बड़ी सब्जी लाई दी बड़ी सब्जी लाई दी पर पानी नेहा होंदा इत्थें तां बी खूहें दा ढोई ढोइयै ते लाने ते अज्जकल दे जमान्ने च लोकें मजा नलके घर न पानी बी लाओ सब्जियां बी लाओ ते रुट्टियां बी मज़ा गैसां घर लग्गी दियां अज्जकल मोदी ने गैसां दित्ती दियां सारें गैसां लाई दियां पानी रुट्टियां मज़ा अग्ग बालने गी बी मज़ा ते पैह्लें घरै आह्लें साढ़े हे नौकरी जंदे हे बडलै उट्ठियै रुट्टी देनी टिफन बनाई देने सारा किश करना ते अज्ज हून रिटायर होई गेदे हून घर बैठे दे हून मदद करदे असें एह् निं होई सकदा भई जनानियां रुट्टी बनान अज्जकल बंदे सारा कम्म करांदे जित्थै जाओ उत्थै बंदे कन्नै कन्नै कम्म करांदे घरै च बी सारा जेह्ड़ा कम्म करदा बमार होई जा ओह् आपूं रुट्टी बनांदे सारा किश औंदा आस्त आस्ता पुच्छी पुच्छियै ते हर इक कम्म करदे त्यार न ते अज्जकल बच्चे न बच्चें लाड़ियें कम्म घट्ट औंदा ते जागत ज्यादा कम्म करदे न जागतें गी सारा किश औंदा जित्थै दिक्खो बाह्र जाओ होटल पर जाओ जित्थै दिक्खो बंदे कम्म करा दे अज्जकल जनानियां घट्ट कम्म करा दे जागत जनानियां जागत बंदे ज्यादा कम्म करा दे न ते अज्जकल ओह् निं ऐ रेह्दा भाई पैह्ले जमान्ने बंदे जनानियें कम्म करना जनानियें गै करना एह्का कम्म जनानियें करना अज्जकल न अज्जकल बंदे जनानियां बराबर कम्म करा दे न एह् निं ऐ भाई जनानियां गै करना ज्यादा अज्जकल बंदे बी करदे साढ़ी भैन मेरियां न इक भैन मेरी उ'नें अपने धान मुंजी बी लांदे सारे जंदे मुंजी लांदे लोआंदे लोकें शा बी लोआंदे घाह् बढांदे उं'दे शा सारें गी ओह् करांदे फ्ही ओह् बाद च मुंजी बेचदे बी हैन सारें दिंदे बी हैन देसी चौल घरै दे शैल होंदे न असें भैनें गी बी दिंदी ओह् सारें गी बंडदी आखदी भाई लैओ थोह्ड़े थोह्ड़े लेई जाओ तुस बी लेई जाओ ते अज्जकल ओह् जमान्ना नेईं रेह्दा ऐ ते जेह्ड़ा पैह्ला जमान्ना हा पैह्ले जमान्ना होर स्हाबै दा हा अज्जकल नेईं ऐ अज्जकल बंदे जनानियां पूरा पूरा कम्म कट्ठे होइयै मिली जुलियै करदे न बच्चे बी अज्जकल सारे कम्म करदे न ते अज्जकल ओह्की गल्लां रेहियां गै निं पैह्लें जमान्ने आह्ली गल्ल रेह्दी गै नि हैन इक इक मेरा भैन ऐ ओह् जीजा न उ'नेंगी हल्ली धोड़ी गैस बालनी औंदी रसोई च ते कोई चीज केह् बनानी ऐ ते साढ़े घर आह्ले न हर इक चीज़ आक्खो बनानी जो चीज़ आक्खो निंबू काह्वा बनाओ इक चीज़ बनानी चाह् बनानी रुट्टी बनानी हां बमार होन चार चार दिन अट्ठ उ'नें रुट्टी बी शैल बनाई ओड़दे हून रटायर होए दे घर होई गे पूरी पूरी मदद करदे न साढ़े कन्नै बच्चें दे बी करदे अग्गें पिच्छें जाना होऐ तां बी करदे न जित्थै जाना सारा घर घरै दा कम्म करदे न ते ओह् जमान्ना है निं रेह दा ऐ जेह्ड़ा पैह्ला जमान्ना हा ते भाई जनानी गै कम्म करना जनानी गै करना साढ़े जमान्ने हे मेरी मम्मी डैडी हे ते डै मम्मी ने मेरी मां ने सारा पूरा पूरा कम्म करना मेरे प्यो ने कम्म नेईं करना आखना जनाननियें दा कम्म ऐ जनानियां गै कम्म करन बंदे ने कम्म करना होंदा ते भ्राऽ मेरे हे भैनां हियां उ'नें सारें सारे असें मिली जुलियै सारें कम्म बी करना सा हर इक चीज करनी सब्जी लानी सेब होंदे हे साढ़े जमान्नै सेब बड़े होंदे हे सेब जाना बूह्टे सारें में सब तूं पैह्लें अग्गें अग्गें सेब तोआरन जाना फ्ही ओह् चुनने फ्ही बोरियां पाने ओह् पेटियां भरनियां फ्ही सब्जियां होंदियां हियां हर इक सब्जी चुनी चुनियै पानी पैह्लें बूह्टें गी पानी देना फ्ही सब्जियां होंदियां हियां सब्जियां लानियां हर इक सब्जी होनी फ्ही ओह् भरनियां चुननियां सारियां ते जमीना दा कम्म बड़ा शैल होंदा हा बग पानी बी नेईं पानी अग्गूं पिच्छुं दा लैंदे पानी बी नेहा होंदा हा अग्गें नलके नालें दा कुदै कुदै पानी लैना कोई कुदै पानी लैना ते अज्जकल जमान्ने च सब किश मजा हर इक चीज घरै दी ऐ नलके घर लग्गे दे पानियां गैस अज्जकल लकड़ियां लैने जंगलै धारें च नेईं जाना होंदा अज्ज जो कम्म करना घरा दा ते अग्गें रुट्टी बनाई इत्थें आए ते इत्थें रुट्टी लगे बनाना रुट्टी मां मेरी मां ने सखाई दी जाच इ'यां सब्जी बनानी बच्चा इ'यां करना बच्चा एह् करना इ'यां एह् बनानियां चीजां शैल हर इक चीज इत्थै आए दे सौह्रे ने बी सारें दी तरीफ कीती रुट्टी बनाने दी भाई एह् चीज़ बड़ी शैल बनांदी ऐ जो चीज़ बनानी उ'नें आखना नेईं एह् बड़ी शैल बनाई दी ऐ ननाना हियां चार पंज ते उ'नें बी आखना खुश होना भाई इ'नें कम्म करदे न साढ़े घरै दे बड़े शैल कम्म करदे न एह् ते हर इक चीज दी जाच सिक्खी जे चीज आखनी उ'नें आखना बनानी चाह् बनानी राजमांह् बनाओ कोफते बनाओ एह्की चीज़ बनाओ हर इक चीज़ बनाने दी जाच सिक्खी असें इत्थै आनियै हून सारे तरीफ करदे भाई एह् चीज़ बड़ी शैल बनांदे न ते अग्गें एह्दे बाद च बी जिन्ना बी होग ते इन्ना शैल करना चाहिदा ते अज्जकल जमान्ने एह् निं ऐ कि भाई कुड़ियां जनानियां कम्म करना जनानियां करना जां नेईं ऐ अज्जकल बंदे पूरे पूरे कम्म करदे न